بائیکنگ گروپس میں شامل ہونے اور دوسرے سواروں سے ملنے کے کچھ بہترین طریقے کچھ اس طرح سے سب سے پہلے آپ کو اگر ایک بائیکر بننا ہے تو آپ کو بائک کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سے بائیک کو چوز کرنا ہے اور کتنے طرح کے بائک ہوتے ہیں کون سے بائک میں کتنا مائلیج ہوتا ہے مائلیج ایک بہت ضروری چیز ہے سب سے پہلے تو بائک میں مائلیج کی سمجھ ہونی ضروری ہے نارملی ہم مائلیج کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ پیٹرول ایک لیٹر بائک میں ڈالتے ہیں تو اس سے کتنا کلو میٹر آپ ڈسٹینس کور کریں گے ایک رائیڈ میں تو نارملی اسی کو مائلیج بولتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے بائک ہے بہت ساری کمپنیاں ہیں جیسے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں اس میں جو بہت اچھی بائک پروڈیوس کرتی ہے تو بائک کی سمجھ آپ کو ہو جانی چاہیے اگر آپ کو ایک بائیکر بننا ہے تو اور سب سے ضروری بات ایک بائیکر گروپ میں جڑنے کے لیے آپ کو طریقے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے طریقے سے آپ ایک بائیکنگ کروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں اس کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن زیادہ ایکٹو رہیے جو بھی سوشل میڈیا ایپ ہے واٹس ایپ فیس بک یو ٹیوب ان سب انسٹا گرام ان سب جو سوشل میڈیا ایپ ہے ان پر ایکٹو رہیے اور دیکھتے رہتے کہ کون سے گروپ ابھی ایکٹو ہے جو ابھی نیو گروپ نکلنے والے ہیں اور زیادہ تر بات رہی کہ سولو رائیڈنگ اور گروپ رائیڈنگ میں زیادہ کچھ فرق ہوتا نہیں ہے بس تھوڑی میجر ڈفرینسز ہوتی ہے اس میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ سولو رائیڈنگ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس سمے ہوتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے آپ کے حساب سے کہ آپ کہاں تک ڈسٹینس کور کر سکتے ہیں اتنے پیسوں میں اور کتنا آگے آپ کو جانا ہے یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ کا آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں تک جانا ہے اور یہاں تک پھر واپس آ جانا ہے اور گروپ رائیڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گروپ لیڈر کے حساب سے چلنا ہوتا ہے گروپ لیڈر کے حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے آپ اپنے من سے کچھ اس میں نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ڈفرینسز ہیں سولو رائیڈنگ میں ہے کہ آپ کے پاس سیلف کانفیڈینس آئے گا آپ دنیا دیکھ سکتے ہیں نیچورل فیلنگ لے سکتے ہیں ورلڈ کی اور ایک گرو لیکن اگر آپ کہیں گر جاتے ہیں تو سولو رائیڈنگ میں اس میں کافی پروبلم ہوتی ہے جوکہ گروپ لیڈر میں جو گلو اگر آپ گروپ رائیڈنگ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اس طرح کی پروبلم نہیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ اگر کوئی پروبلم ہو جائے تو گروپ رائیڈنگ میں اتنا زیادہ پروبلم نہیں ہوتا ہے اسی طرح کے باتیں ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے جو آپ کی پسند ہو